हा हॅलो सांग गो किदें करता खंय या बोंडला बोंडला किदें नवें आसा तर अशें हाडलां बी किदें अशें नवें हय बरें तर कियें केन्ना या तर कितल्यांक सुमार तिगांक बरें आनी लागीं किदें जा हें आसा तर जागे आनी भोंवपाक बोंडलाच्या खंय गो तो हो डॅम आं तो तेकोनूत बोंडलाची हे एंट्री जातनात गांव आसा थंय आं बरें आं हय हय थंय नवो एक डॅम जाला आनी तशींत मागीर तांबडी सुरला बी वचपा तांबडी सुरला लागींत आसा न्हू थंयसल्ल्यान आनी तूं कशें येता तर तूं कशें येता तर आं बरें हांव भायर सरोन रावता तर तुका तिनांक सुमार आनी आनींग खंयच्यो प्लेसी बी आसा थंय लागीं खंय तो हय आं बरें तोय पोवया तर आनी बोंडला जनावरां कसलीं आहा तर गो आनी खबर बी आसा तुका कसलीं दुकरूत आसा आनींग कोण ना आं हांवें आयकललें तो हय आसा म्हणून हिप्पोपोटमस मेलो आं आनी हत्ती ना हत्तीय मेलो बरें तर मेळोया तर मागीर आमी यो तर आमच्या थंय तूं तिनांक भायर सरोन रावता हांव बरें